मेरे अनुसार नृत्य को आत्म अभिव्यक्ति या फिर अपनी ही कहानी कहने के रूप में हम उसको भी इस्तेमाल में किया जा सकता है उसको हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा नृत्य है उसको हमें आत्मविश्वास के साथ में जीतना चाहिए क्योंकि हमें जो आत्मा विश्वास रहेगा तो हमारा नृत्य है वह बहुत ही अच्छा रहेगा सभी को पसंद आएगा और जो एक है जो नृत्य है वह नृत्य करते समय बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ नहीं देखना चाहिए किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए अपन को जो नृत्य है बिल्कुल जैसे जैसे सॉन्ग पर गाया जाता है उसी हिसाब से आप उनको नृत्य करते रहना चाहिए लगातार प्रयास से और जो अपन को नृत्य है बिल्कुल लय के साथ में धीमोस्त धीमे धीमे स्लो इमोशन में करना चाहिए तो हमारा नृत्य बहुत ही अच्छा हो जाता है इसको भी हम एक अभिव्यक्ति या फिर कहानी कह कर के इसको भी एक कहानी बोल कर के रूप में इसका भी इसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है और यह नृत्य को हम किसी भी रूप में कर सकते हैं